یہ شوز بہت ہی اچھے ہیں دیکھنے میں بھی شوکنگ ہیں اور اس کا سائز بھی ٹھیک ہے اور یہ شوز رننگ کرنے میں بھی بہت حد تک مدد مدد کرتا ہے لیکن یہ بارش کے موسم میں پانی لگتے ہی خراب ہو گیا اس کے کپڑے دونوں طرف سے پھٹ گئے ہیں